के के बारे में कैसे बता सकती कोई घटना बेगुसराई में कुछ हो जाए कोई मर गया तो कैसे पता चलेगा त हमको पता है की सही समय में मीडिया को बेगुसराई में जानकाड़ी कैसे होगा त पहले तो आते थे ओ तीर पेपर आते थे या चिठ्ठी आते थे या कोई हम लोग कहने आते थे मर अब तो ही मोबाईल से बात होता है पहले तो ई सुबधा नै था आब तो ही सब सुबधा हो गया ह था की कोई बात होता था लोग जानते नै थे अठ अठ दिन नै जानते थे दो दिन भी नै जानते थे एक दिन तीन दिन भी नै जानते थे मर आब तो खबर होता है फिर तुरत घटना हो जा उसी में से ही सब कुछ ही बात लोग को ही सब जानकाड़ी हो जाता है मीडिया एक ही अच्छा जानकाड़ी बात है ज़ उसमें ही पहले लोग नई जानते थे हाब लोग भी सब कुछ सबके बारे में जान जाते हैं मोबाईल के द्वारा मीडिया एक अच्छा अच्छा चीज है पहले नै जानकाड़ी होता था अब तो पेहले चिठ्ठी पेपड़ या की बोले की अथि पेपर पढ़ना आता था हम लोग कहने आता था आब तो मीडिया के द्वारा ही सब कुछ होता है मोबाईल से ही सब कुछ के घटना होता है तो पे दो चार दस पाँच मिनट में सब खबर यहाँ पर से चल जाता आत है पहले तो ई सब जानकाड़ी नै था आब मगर धीरे धीरे बहुत जानकाड़ी हो गया एक दूसरे को भी कोल करते हैं तो खबर आता है एक दूसरे को कोल करते हैं तो उसको ही सब कुछ आ जाता है मीडिया एक बढ़ियाँ चीर यहाँ मुबाईल से तो सब कुछ नै होता आता पहले तो हिन्दी सामाचार तो कुछ जान नै पाड़ते थे आब तो मोबाईल द्वारा सब कुछ हो जाता है मोबाईल एक गो अच्छा चीज है उसी से सब लोग जानकाड़ी होता है पहले जानकाड़ी नै होता था मीडिया एक अच्छा चीज हैं मोबाईल से ही जानकाड़ी होता है संघर्ष लोग करते हैं की कैसे ई बात जानते हैं घर में कोई बात चित होता था कुछ जानकाड़ी नै होता था आब लोग तो ही धि की का मोबाईल से ही फोन कर के घर बैठे देखते थे क्या फ़ैसे ही हो गया है कोई कोई डाक्टर के पास गया कोई डाक्टर के पास गया कोई यहाँ पर कोई लोग जानते हैं त यहाँ से मार्केट तुरते या उसको पत्नी हो या उसको लड़की हो या उसको भाई हो या उसको साला हो जो भी जाके हॉस्पिटल से प्राप्त करते थे पहले तो इस सभी क जानकाड़ी नै होते थे आज तो सब घड़ बैठे वहाँ पर से ही सब कुछ जानकाड़ी हो हो जाता है पहले इसका उ सब जानकाड़ी में होता था आभी हाँ हाँ आबेे छिय